हम एक लम्बी ट्रिप या लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पोटेन्ट खास चीज़ यह देती है कि एक तो हमारे मेडिकल किट है वह इम्पोर इम्पोर्टेन्ट है हमारी हेल्थ के लिए सबसे इम्पोटेन्ट वह है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम के हिसाब से यह चीज़ें हमेशा ही अपने साथ में रखनी चाहिए